अ खोनादों अ

ओं अ

अ अ अ अ दे

अ हागोन दे

अ दे जागोन दे अ अ अ अ अ अ अ

अ दे ओं अ ओं

अ अ

ओं दे ओं

अ अ अ दे जागोन दे ओंं दे अ दे दे ओं जागोन दे ओं दे